नमस्ते जी मैं गायत्री बात कर रही हूँ क्या आप अंश ट्रेवेल एजेंसी से बात कर रहे है जी सर मुझे एक गाड़ी चाहिए थी मुझे इंदौर जाना है अपने मम्मी पापा को लेना है जी सर दो दिन के लिए चाहिए थी मैं जा रही हूँ पाँच नवंबर दो हजार तेईस को और सात नवंबर दो हजार तेईस को वापिस आ जाऊँगी जी सर सिर्फ दो दिन के लिए तो क्या सर आप मुझे बता सकते है इसका किराया कितना लगेगा जी सर दो हजार रुपये पर डे जी सर ठीक है मैं दे दूँगी सर जी सर कब आना है वैसे सर मुझे अच्छा कल आके डिपोज़िट करवा दूँ कुछ जी सर कल मैं आपके ऑफिस में मिलती हूँ सर बारह बजे सम्थिंग

जी सर मैं कल बारह बजे आपको आपके ऑफिस में मिलती हूँ आप मुझे पूरी जानकारी दे दीजियेगा और गाड़ी भी बता दीजियेगा आप सर्विसिंग वगैरह करवा दीजियेगा सर क्योंकि मुझे कोई दिक्कत न हो जी जी जी सर आप देख लीजिएगा थोड़ी उसकी साफ सफाई करवाके भी वो क्लीन हो पूरी क्योंकि मेरी मम्मी पापा बीमार पड़ जाते है कुछ दिक्कत होती है तो

धन्यवाद सर